नमस्ते कहिए अच्छा मछली लेना है आपको अच्छा मछली अच्छा मछली तो अपना मुज़फ़्फ़रपुर डिस्टिक में तो बहुत तरह का मछली मिलता है आपको मछली किस लिए लेना है

अच्छा तो मछली आप इतना मछली आप किस लिए लीजिएगा शादी वादी है क्या घर में अच्छा शादी है शादी के लिए मछली लीजिएगा अच्छा तो कौन कौन मछली आपको चाहिए अच्छा तो अपने मुज़फ़्फ़रपुर डिस्टिक में तो रोहू मिल रोहू रोहू मछली मिल जाएगी और आपको रोहू कितना के जी आपको चाहिए रोहू कितना के जी लगेगा अच्छा भाकुड़ कितना के जी चाहिए अच्छा भाकुड़ बीस के जी चाहिए और रोहू पचास के जी अच्छा तो आपको हम ठीक है तो आपकी रोहू हो गई पचास के जी और भाकुड़ हो गई बीस के जी और आपका और और कोई मछली

अच्छा बोआरी भी चाहिए बोआरी कितने के जी चाहिए आपको बोआरी दस के जी चाहिए अच्छा मंगूरा माछ चाहिए मंगूरा माछ भी अपने पास है मंगूरा माछ नहीं चाहिए अच्छा वह शादी में नहीं चलती है अच्छा तो रा शादी में ख़ाली रोहू चलती है और और भाकुड़ चलती है ना अच्छा ठीक है तो रोहू चलती है भाकुड़ चलती है तो आपका तो पचास के जी रोहू हो गया और बीस के जी भाकु भाकुड़ हो गया है ना अच्छा तो ठीक आपको यह शादी के लिए चाहिए घर में शादी है ना अच्छा तो ठीक है तब भिजवाना पड़ेगा आपके घर पर या लेने के लिए आप भेजिएगा लड़के को अच्छा भिजबाना पड़ेगा अच्छा तो ठीक है तो आपको हम पचास के जी रोहू और हाँ आपका आपका यह पचास के जी रोहू का आपका हो जाएगा यह पाँच दुना दस दस हज़ार और बीस के जी भाकुड़ का आपका हो जाएगा पाँच हज़ार रुपये भाकुड़ का हो जाएगा टोटल आपका सोलह सत्रह हज़ार रुपये की बिल आएगी ठीक है ठीक है तो आपको हम भेजबा देते हैं रोहू और भाकुड़ मछली ठीक है चलिए ठीक है तो आपको रोहू और भाकुड़ मछली हम भिजवा देते हैं